जी हमसभ तऽ ई पार्थिव मूर्ति नहि बनेलै छी लेकिन अपना सभकेँ इधर परम्परा जे छै कि भोलाबाबाके ओ कतए जतए मानले लोक रहल अपन अपन कोई पाँच सए मानले रहलन कोई हजार मानले रहलन तऽ ओ शिवलिङ्गके अपन बनेलैन सभ माटि सानिके ओ मूर्ति भोलाबाबाके आओर इधर की होइ हे पुजा पाठ होइ हे आओर की मूर्ति हमसभ बनेबै नहि इधर पूजामे कोनो चीजके आओर सरस्वतीजीके मूर्ति ऊर्ति तऽ हमसभ नहि बनाबैत छियै लेकिन जब पूजा करैके रहय छै तऽ खरीद उरीदके ले एली आ अपन बनेली मूर्ति आओर की मूर्ति भोलाबाबाके हमभ ईसभ चीज तऽ नहि ओना की करि रहल छी बनाबैके रहल तऽ बस ओ शिवलिङ्गेके ज्यादा पूजा करैत छी आ जतय हजार बनय जतए अपन अपन मन्नत रहै हे हुनका सभकें ओते ओते अपन मूर्ति अथी बनेली हमसभ माटिके माटिके बनेली अपन सभ जेना जेना हजार बनाबैके है अढ़ाई हजार बनाबैके है अपना सभके मिथिलामे तऽ इएह सभ नऽ होतय